हमको उत्तर प्रदेश राज्य बहुत पसंद है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश पे रहते हैं और उत्तर प्रदेश में ही पले बढ़े हैं और् उसमें भी खास तौर से मुझे बनारस शहर बहुत पसंद है क्योंकि उसको काशी नगरी बोला जाता है और बताया जाता है कि इसको इस शहर को शंकर भगवान के त्रिशूल पे ये शहर है और यहाँ पे शाम की गंगा आरती देखने का जो आदमी जिसको भी मन करता है वो लोग शाम को गंगा आरती देखने ज़रूर जाता है और देखने के बाद ये होता है कि फिर से इसको देखा जाए गा जिसको लोग जिसको जहाँ भी जगह मिलता है नाव पे बैठ के गंगा घाट के किनारे मंदिरों के पास जिसको जहाँ वी लेकिन वो हम लोग ज़रूर बैठकर के ये देखना चाहते हैं यहाँ तक कि बाहर से पर्यटक लोग भी आकर गंगा आरती देखते हैं यहाँ गंगा आरती देखने के बाद यहाँ की जो गालियाँ हैं वो भी बहुत ही फे़मस है यहाँ विश्वनाथ मंदिर है नए विश्वनाथ मंदिर भी देखने लायक है यहाँ का दर्शन करने लायक और पुराने विश्वनाथ जी को भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं दर्शन करते हैं संकट मोचन मंदिर है यहाँ पर दुर्गा माता का मंदिर है यहाँ पर मानस मंदिर है सब ही अपने आप में एक अलग ही छवि है जिसको भी देखने के बाद ये नहीं होगा कि हाँ अब इसे दोबारा ना देखा जाए और खास तौर से अगर सावन में इसको देखा जाए तो और भी सुंदर लगता है यहाँ पे कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसको सावन में ऐसे ही छोड़ा जाए सारे चाहे वो छोटा हो या बड़ा मंदिर हो सबको हर व्यक्ति मिलकर के सजाता है और सुबह शाम एकदम नियम अनुसार यहाँ पे आरती होता है यहाँ पे पर्यटक स्थल में सारनाथ भी घूमने वाली बहुत अच्छी जगह है भारत माता मंदिर है वहाँ जाइए तो एक से एक पूरे गौतम बुद्ध का पूरा वो मंदिर दिखाई देता है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ बनारस नगरी अपने आप में एक अलग ही नगरी है ऐसे ई प्रयागराज भी बहुत अच्छा मुझे लगता है